फॉर्मल ट्रेनींग अशें करून कांय ना फॉर्मल ट्रेनींग म्हळ्यार अशें करून कांय घेतलें ना म्हाका पयली सावन फोटोग्राफी लायक ताका लागून आयफोन बीन आसा म्हूण फोटोज बरो येतात आनी इन्स्पिरेशन म्हणल्यार रघुरा एक आसा नेल्सर जी वी नॅल्सन म्हण एकलो आसा स्टीम मखरी म्हण आसा तांचो तांचो फोटोग्राफी बरी आसतात सो ते तांचें इंस्पिरेशन घेवन पासून हांव इंस्पायर जाता म्हजे नेबर्स म्हजे फ्रेंड्स मायरन रॉट्रिक्स तोय बीन बरो हे करता एडिटींग फोटोग्राफी विडयोग्राफी सगलें मागीर काजल जे फोटोग्राफी करता नेचर तें सगलें म्हाका बरें दिसता ताका लागून फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी लायक हांव पासून बारीक बारीक कितें एडिट फोटो विडियोज एडीट करतां इम्प्रूव स्किल्स इम्प्रूव करपा जाय जाल्यार तुका एडीट करून करून मागीर भायर सरून फोटो काडून काडून ते सारकें एडीट करून मागीर तूं बरो कोन्न जाता इम्प्रूव जाता आनी मागीर तुका इवन काम मेळटा तुवें खंयचो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो जाल्यार तुका आख्खी एक पेज हें करून तूं अर्न पासून करपाक शकता